जिसको तन एक बीमार रहता है ऊ लोग जानते हैं कि ऊ जादू टोना को मानते हैं जादू टोना को नहीं मानना चाहिए ऊ जो भूत प्रेत धागा बाँधते हैं नारियल मंगाते हैं चुनरी करते हैं ये कौन रोग से नहीं होगा जौन रोग होगा तब न हो उसका दवाई कराइए ईलाज करवाइए कि तुम्हारे झाड़ने फूंकने से झाड़ने फूंकने से नहीं जाता है ऊ तो रोग है तो रोग में जा अ दवाई न ऊ ठीक होगा कि ऐसा तुम्हारे भूत प्रेत अ भूत प्रेत ये कुछ नहीं मानते हूँ मैंने बस हम इलाज करवाता हूँ कि तुम मेरे इलाज करवाओ उसको ठीक ढाल से दवाई करवाओ हम भूत प्रेत ऊ धागा नारियल चुनरी इससे ये जौन व्यक्ति खराब सोचता है वही करता है हम लोग को हमको ये कोनो नहीं पसन्द है इसीलिए हम मानते नहीं हैं हाँ हाँ रोग की दवा होती है उसको वाला है इलाज करवाओ अथवा करवाओ दवाई करवाओ उसी में ठीक हो जाएगा हाँ किचन मेरे ऊ दवाई मतलब झड़वाने से फुकवाना से ठीक हो जाएगा कभी नहीं ठीक होगा इसलिए दवाई उकरी इसके इलाज कर दो की दवाई से ठीक होगा अगर दुनिया में झड़वाते फुकवाते तो ठीक हो जाता कि दवाइए से ठीक होएगा इसीलिए दवाई करनवाना जरूरी है कि दवाई करवाएं और ऊ अथवा कितना आदमी टोटका करता है कि टोटका नहीं आता है कुछ नहीं आता है बस हम दवाई करवाएंगे हम बस दवाई पर रहते हैं ये कौन करवाने के लिए हम नहीं रहते हैं कि झड़वाओ फुकवाओ इसलिए नहीं करवाता हूँ बस दवाई पर रहता हूँ